हमारे क्षेत्र में अपराध दुर्घटनाओं को पुलिस बहुत अच्छे से नियंत्रित कर रही है और रात में पुलिस भी ध्यान देती है दिन में भी ध्यान देती है कहाँ क्या हो रहा है कहाँ क्या नहीं हो रहा है इसपे वो अब पूरा विशेष ध्यान रहता है और पुलिस नागरिकों की सुरक्षा करती है और हर बात को सुनती है जब भी कॉल जाता है जब भी जरूरत पड़ती है पड़ता है तो वो मौजूद हो जाती है हमारी सरकार जो भारत सरकार है वो हमें हमारे लिए हमेशा सक्रिय रहती है और हर पग पग पर वो हमारे लिए अच्छे से नियंत्रित है खड़ी है ध्यान रखती है हमार हम लोगों का और हमारे क्षेत्र का ध्यान रखती है हमारी यू पी पुलिस जो है वो हर समय होने वाली दुर्घटनाओं घटनाओं अपराधों को नियंत्रित करती है इस समय तो जो इस समय परिवेश चल रहा उस परिवेश को अगर कहिये तो बहुत ही अच्छा है जो कि अपराध मुक्त क्षेत्र कहा जाए तो हमारा देश मारा राज्य इसमें अपराध मुक्त हुआ है और पुलिस पुलिस पूरा प्रशासन हम लोगों के लिए सक्रिय है हर समय ध्यान देता है हम छोटे से बड़े हर चीज़ बड़ी से बड़ी घटनाएँ छोटी से छोटी घटनाएँ हर जगह वो ध्यान रखता है और अपना योगदान देता है यू पी पुलिस यू पी सरकार से यही आग्रह कि जैसे आज हमारे समय में हम लोगों की सुरक्षा हो रही है वैसे आगे आने वाले भी समय में हम लोगों की सुरक्षा हो हम लोगों को उसी तरह से ध्यान दिया जाए ताकि अपराध और दुर्घटनाएँ नियंत्रित रहें